की हालचाल इन्स्पेक्टर बाबु ठीक छियै ई केना होइ छै यौ डेली सुनै छियै फलना जगह ई घटना भय गेलै ई घटना भय गेलै साहेब ई सभ की सभ होइ छै यौ अपना सभके क्षेत्रमे हुँ आर सुखपुरमे सुनलियै ओहि दिना रातिमे जे छै अहीँके गाम सुखपुरमे सुनलहुँ कि ओहि दिन रातिमे एगारह बजे जे छै से कोनो गाड़ी से दुर्घटना भेलै केओ कम्प्लेन केलकै एतय सऽ तब प्रशासन कथी ला अयबो करतै जखन एक डेढ़ घण्टा भय गेलै सदर अस्पतताल गेलै ताबतमे खतम भय गेलै आब बताउ प्रशासनिक व्यवस्था तऽ कम से कम एहन होना चाही जे कम से कम एक सए आठ पर कॉल केलकै तऽ प्रशासनके कम सऽ कम एम्बुलेन्स के व्यवस्था कराना चाही ओतय हुँ हुँ नहि तऽ अपना सभके एहिठाम जे छै अपना सभके एहिठाम ई मतलब होइ छै कि नहि अगर मानि लियौ कतहुँ घटना भेलैया आ कॉल केलिये तऽ पुलिस अयते कि नहि अयते या फेर ओतऽ एम्बुलेन्सके व्यवस्था छै तऽ एम्बुलेन्सके आना चाही ने यौ हुँ हुँ

हाँ हुँ हुंँ हुँ वएह देखियौ मिसिंग भय जाए ओ ठीक छै नहि बुझलियै मिसिंग भय जाएत तऽ ओ बहुत ठीक छै ओ मिस भय गेलै लेकिन ई नहि ने होना चाही जानि बुझिकऽ अपना अन्ठा दियौ अगर कतहुँ आवश्यकता छै प्रशाशनकेँ तऽ निश्चित रुपसँ ओतऽ हुँ हुँ हुँ हुँ हुँ हुँ ओ हॅं हुँ हुँ हुँ अच्छा एहि दुआरे कहलहुँ कि अखन बिहारमे मानि लिअ प्रशासनिक व्यवस्था जे छै देखते छियै बन्दी बन्दी कहि कऽ लोक दारु बन्द भय गेलै चलऽ लए तऽ चलिए रहल छै अहाँ सभके कतहुँ देखलहुँ तऽ पुलिस पकड़लक छोड़ि देलक पकड़लक छोड़ि देलक तऽ पैसा लय लेलक छोड़ि देलक तऽ ई सभ चीज नहि ने होना चाही हुँ नहि देखियौ अहुँ सभके